میرے خیال میں بھارتیہ میڈیا متعلقہ خبریں نہیں دکھاتی اور نہ ہی درست حقائق دکھاتی ہے وہ کھیل کود کے کھیل کود کی خبریں یا اس کے علاوہ عام خبریں جو لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے جو لوگوں کی جانکاری میں ہونی چاہیے وہ خبریں نہیں دکھاتی اس کے علاوہ تمام خبریں دکھاتی ہے ایسے کئی نیوز چینلس ہے جس سے میں واقف ہوں جیسے ای ٹی وی اردو ہو گیا وہ تھوڑی بہت حقوق متعلقہ حقائق پہ خبریں دکھاتی ہے